भारतीय परिवहनक व्यवस्था मोटामोटी ठीक अछि बहुत बढ़िआँ व्यवस्था नहि कहबाक चाही परिवहनक व्यवस्था जे छै बस छै रेल छै आब तऽ हवाईजहाजके सुविधा सेहो अयलै हेँ लोक जेना सुविधा होइत छै जाहि हिसाबे आर्थिक सम्पन्नता छै ओहि हिसाबे लोक ओकर उपयोग करैए यात्राके क्रममे यात्राके दौरान बहुत रास समस्या अबैत छै समस्या एना अबैत छै जे रिजर्वेशन जे छै से भऽ नहि पबैत छै आइकाल्हि व्यवस्था भऽ गेलैए तत्कालक व्यवस्था तत्कालक व्यवस्थामे जे छै से आर्थिक क्षति छै चारि सए रुपैआके टिकट जे छै से दू हजार रुपैआ टिकटमे खरीदय पड़ैत छै तैँ यात्राके समुचित व्यवस्था तऽ छै नहि छै से नहि कहबै जे व्यवस्था नहि छै ओहिपर प्रश्न चिन्ह नहि छै प्रश्न चिन्ह छै जे ओहि व्यवस्थाके सञ्चालन नहि बढ़िआँसँ भऽ रहलैए बहुत रास मुश्किलक सामना करय पड़ैत छै हमरा आइ जयबाक अछि आ आइ जयबाक अछि तऽ ट्रेन तऽ छै रेल तऽ चलतै लेकिन ओहिमे हमरा टिकट नहि अछि तऽ टिकट नहि अछि तऽ यात्रा कोना करतै हवाईजहाज छै तऽ हवाईजहाज महग छै तऽ भारतके जे परिवहन व्यवस्था छै से दक्षिण भारतमे बढ़िआँ छै लेकिन उत्तर भारतमे परिवहनक व्यवस्था बहुत लचरल व्यवस्था छै जे दस किलोमीटर दूरी करबाक तय करबाक लेल लोककेँ एहिठाम पचास टाका खर्च करवा करय पड़ैत छै जे आनठाम ई बात नहि छै तऽ परिवहन तऽ छै व्यवस्था भऽ रहलैए ओहि व्यवस्थामे बहुत सुधारक आवश्यकता छै आ लोक घुमैत तऽ अछिए लेकिन समस्योके समाधान करय पड़ैत छै बहुत रास चुनौतीके सामना करय पड़ैत छै स्टेशनपर कए दिन गुजारय पड़ैत छै जे अखन ट्रेन नहि छै ई नहि छै ओ नहि छै तऽ आओर एहिमे व्यवस्थाके समुचित व्यवस्था करबाक आवश्यकता छै